हाँ दीदी नमस्ते हाँ और वह हमारे बग़ल की एक लड़की है तबीयत ख़राब हो गई है और आपके यहाँ लेकर आएँ डाक्टर ही अच्छी दवा मिलेगी हाँ दीदी मेरे पेट में दर्द है गुठने उठने पर दर्द है यह सब की दवा उवा सब मिलेगी

हाँ ठीक है और जैसे खाने में क्या खाएँ खिलाऊँ दाल चावल या क्या खिलाऊँ हाँ और वह हाँ और वह और जैसे हाँ जैसे खिचड़ी उचड़ी खाने खिलाना चाहिए ठीक है जैसे खाने में खिचड़ी उचड़ी खिला सकते हैं हाँ जैसे हमारे बग़ल के जो ससुर लगते हैं बवासीर हो गया है और पेट ओट में दर्द रहता है गुठना गुठने उठने पर जैसे दर्द रहता है उसकी दवा अवा मिल सकती है अच्छा ठीक है और अच्छा दवा देते हैं ना चलो चलो अच्छा हो जाएँगे और मेरे भाइयों के एक दर्द होता है पेट में एक लड़की का उसका भी थोड़ा हो जाएगा चलो ठीक है और हाँ यही दिक़्क़त बीमार रहते हैं इसी की दवा के लिए चलो ठीक है और डाक्टर ख़ूब अच्छा है ना अच्छे से दवा देंगे हाँ खाने पीने में कोई क्या खाना चाहिए हाँ तो खाई कॉलेज में चाहिए हाँ और परहेज़ करना चाहिए बीमारी में चलो ठीक है देखते